ہاں میں نے کھانا پکانے کے شوق کو پیشہ بنانے کا سوچا تھا اور کیوں کہ مجھے طرح طرح کے پکوان بنانے آتے ہیں اور مجھے شوق بھی ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے میں گھر پر بھی کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں اور اس بارے میں میں نے اپنی امی سے ذکر بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس بارے میں ہم سوچیں گے